अगर मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी उम्मीद के मुताबिक़ अच्छी नहीं हुई तो एक बार मैं उसको सुधारने की कोशिस करूँगी अगर टेस्ट उसका ख़राब है तो उस टेस्ट को मैं एक बार सुधारने की कोशिश करूँगी उससे बेहतर बनाने की कोशिस करूँगी अगर टेस्ट में सुधार नहीं हुआ तो मैं ऐसा एक बार सोचूँगी कि इस खाने का क्या करूँ मैं और बहुत ज़्यादा बुरा हुआ तो मैं जानवर को खिला सकती हूँ क्योंकि एक ग़रीब इंसान को भी हम ग़रीब इंसान के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते कि ख़राब चीज़े बनी हो तो उसको हम ले जा कर दे दें उसको तो उसको भी ये लगेगा कि ख़राब चीज़ें हम को ला कर दिया ख़राब खाना ला कर दिया है तो एक बार मे बनाने की कोशिश करूँगी सुधारने की कोशिस करूँगी और उसके बाद ये ये कर सकती हूँ कि दोबारा मैं उस खाने काे फिर से बनाऊँ लेकिन मैं पूरी ये कोशिश करूँगी कि खाना बर्बाद ना जाए मैं उसमें सुधार कर सकूँ